हाँ मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें जैसे चावल गेहूँ मक्का कपास बहुत सी फसलें ऐसी है जो मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह सोयाबीन का है जो देश के कुल उत्पादन में से कम लगभग कि फिफ़्टी थ्री प्रतिशत का योगदान देता है इसमें मध्य प्रदेश में ज़्यादातर सोयाबीन ही उगाई जाती है ओर सबसे ज़्यादा खाने वाला जो है वह मध्य प्रदेश में सोयाबीन है और चावल की भी खेती बहुत ज़्यादा उगाई जाती है इसमें गेहूँ डेली दैनिक क्रिया में गेहूँ और चावल है जो खाया जाता है इसमें मुर्गी पालन भी है जो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा चलता है मुर्गी पालन हुआ इसमें मत मछली पालन भी है और इसमें गाय पालन भी है भैंस पालन भी है जो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा चालू है इसमें जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की वह तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है वह गेहूँ का उत्पादक है जो जो प्रतिशत दे उन सोलह प्रतिशत का योगदान देता है